हैलो हा भाउ मां गाॾी बुक कई आहे हा किथे पहुता आहियो अञां सत्रहें ते पहुता आहियो भाउ मूंखे पंजे बजे पगड़ियुनि ते वञणो हुओ ऐं पंज हिते ई थिया आहिनि केॾो लेट करे छॾियो अथव भाउ केॾीमहिल बुक कई आहे मां अच्छा ॿुधो ॿुधो हाणे सत्रहें ते पहुता आहियो न त सिधो न अचिजो शिवाजी चौंक ते तव्हांखे जाम ट्रेफिक मिलंदव अॻोपो टाइम असांजो खोटी थींदो ईअं कयो तव्हां हितां हीराकाट तां अंदरियों रस्तो हली अचो शोर्ट कट उहो सवलो अथव पहुची वेंदव पोइ ॾहें मिनटें में महिरबानी कॼो हां थोरो जल्दी अचिजो मूंखे पगड़ियुनि ते टाइम ते पहुचणो आहे ठीक आहे भाउ